हमारे दादा उदा के टाइम में दादा उदा बताते होते थे कि हमारे टाइम में एक रेडियो हुआ करता था कि वह उसी से वह मतलब सबकुछ सुनते थे गाना हो गया वह भी हिन्दी में आता था अखबार में जो न्यूज़ आते थे गाने सुनने होते क्रिकेट उरकेट हो गया सब वह हिन्दी में पहले सुनते होते थे सब दादा लोग एक साथ में बैठ जाते थे और जो भी उसमें उनका मनोरन्जन के लिए आता था गाना हो गया अखबार में दूर दूर से जो भी बातें होती थीं वह सब सुनते थे सब लोग एक साथ में बैठकर चाय पीते थे सुबह सुबह लेकर बैठ जाते थे पहले हुआ करता था एक ही घर में एक ही रेडियो हुआ करता था वह भी किसी किसी के घर में हुआ करता था हमारे दादा उदा होते थे सब लोग उसी में गाना सुनते थे जो भी दूर दूर की बातें होती थीं सब सुनते थे और अबके टाइम में अब तो बहुत ही बदलाव हो गया है सबके घर में टीवियाँ हो गई हैं सबके सबके पास एक एक फ़ोन होता है फ़ोन में भी कई अब मनोरन्जन की हैं भाषाएँ हिन्दी में जैसे हिन्दी में सब आती हैं टी वी सीरियल हो गया पिक्चर हो गई गाना हो गया डान्स उन्स हो गया सब हमारे हिन्दी में आती हैं फ़ोन में है फ़ोन में हर चीज़ हम सुन सकते हैं फ़ोन में जो भी हमारे दिक्कत परेशानी यह सब हो जो भी हमें कुछ बनाना है खाना डान्स करना है सीखना है सब फ़ोन से कर सकते हैं हमारी भाषा हिन्दी में हम सब बोलते हैं सब आ जाता है लिखकर हमारे तो सबके घर में एक एक टी वी है या ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में टी वी पहले तो पहले के टाइम में तो एक एक टी वी हुआ करता था पहले के टाइम में हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक टी वी होती थी उसी में यह सब लोग गाँव के जिन जिनके घर पर नहीं होती थी वह लोग आते थे हमारे घर पर टी वी देखने के लिए एक फ़िल्म लगती थी उसी में सब देखते थे हिन्दी हिन्दी में होती थी मनोरन्जन के लिए सब दोपहर में आ जाते थे बैठकर देखते थे इसके बाद शाम होती थी सब अपने अपने घर चले जाते थे फिर शाम को आते थे शाम को कुछ नई पिक्चर आती थी या नए मनोरन्जन की कोई चीज़ आती तो फिर शाम को सब खाना उना बनाकर खा पीकर फिर सब लोग आते थे देखने के लिए और अबके टाइम में सबके रूम में सबके घर में एक एक टी वी सबके छोटे और यहाँ तक तो छोटे छोटे बच्चों के पास में भी फ़ोन रहता है सबके पास में रहता है पहले दादा उदा के टाइम में बस एक रेडियो रहता था हमारे पापा उपा बताते होते थे कि दादा उदा रेडियो से ही गाने सुनते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था सुनना अब दूर दूर की बातें सुनते थे उनसे पता लगता था कि दूर दूर बाहर देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहे हैं अब तो हम मोबाइल से भी सर्च कर लें स्कूल से भी कुछ पता करना हो तो हम पता कर सकते हैं पहले और अब में बहुत अन्तर हो गया हमारा साइन्स इतनी तरक्की कर ली है कि हमें जो भी कुछ भी पूछना हो तुरन्त फ़ोन में टी वी में चालू करके देख लेते हैं अब तो रेडियो भी अभी भी रेडियो चलता है पर बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग आ गए हैं तो बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं कि जोकि हम कर सकते हैं हमारे इधर ही हैं एक बाबा हैं उनके घर में टी वी नहीं होती थी तो वह जाते होते थे दुक़ान पर दुक़ान पर जाते होते थे एक दुक़ान पर टी वी लगती थी वहीं पर